हॅलो आ भाजी मार्केटान लागल्या नू फोन आ म्हाका तुमच्या कडेन एक काम आसलें आमगेर नूं एक फक्शन आसलें आनी त्या फक्शनान नू म्हाका खूबशां प्रमाणान भाजी जाय आसली कळ्ळे तर भाजी तुमच्यो खूबश्यो वरायटिज आसल्यो भाजयांच्यो त्यो म्हाका तुमी मातश्यो सांगूंक शकता तुमचे कडेन खंयच्यो खंयच्यो वरायटिज आसा त्यो भाजयांच्यो

हा म्हाका नू टमाट एक पांच किलो मुळ्याची भाजी एक पांच सात किलो आनीक पालक आसतली तुमगेर हा पालकाची एक दोन दोन किलो आनीक जी ये आसा पळय किदें म्हणटात ती मुळ्याची भाजी ती सांगली हांवें नू आनी देट्याची भाजी ह्यो म्हाका जाय आसल्यो ओके म्हाका डिस्कावंट आसतलो नू हांव कोणकोण रावतां कळ्ळे म्हाका तुमी भाजी जी आसा आता तुमी डिलवर करतली नूं हय तर म्हाका सांगा तुमी म्हाका कितलो डिस्कावंट दितली त्या प्रमाणान जर तुमी म्हाका चड डिस्कावंट दिलो जाल्यार मे बी हावं चड भाजी ओर्डर करूंक शकतलें नूं

ओके तशें जाल्यार एक काम करात हांवें जी तांबडी भाजी सांगलां पळय ती हांवें तुमकां फक्त दोन किलो सांगलां ती चार किलो कर ओके आनी म्हाका ही भाजी जाय हांव गुगल पे करतलें तुमकां तुमचो मातसो होच नंबर आसा नू गुगल पेचेर ओके तुमकां ह्याच नंबराचेर हांव गुगल पे करता तुमी म्हाका भाजयो धाडून दियात म्हणजे तुमी मडगांवच्यान काणकोण धाडून दितलीं नू सो मातशीं ती फ्रेश आसतली हें मातशें पळयता ओके कारण म्हाका भाजी फ्रेश जाय मातशी ओके बरें बरें बाय म्हाका मंडे मेरेन जाय सोमार मेरेन ओके हय हय हय हय बरें बरें हय हय सकाळ मेरेन पावल्यार जाता बरें बरें